देखिए मछली पकड़ने के लिए तो वैसे तो बात की जाए तो लकड़ी का नाव हीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं और और भी उपकरण हैं लेकिन वो मछली पकड़ने के लिए नहीं हैं क्योकि ये लकड़ी का जो नाव है इसमें हाथ से लोग जो है सो उसको चलाता है करुआर के द्वारा जो है सो इसको चलाया जाता है उसमें क्या होता है जो अब कोई आवाज़ नहीं है उसमें आदमी जो है से चला कर के जाता है एक आदमी खेव रहा होता है दूसरा आदमी जे है से अपना जाल बगल से गिराते हुए जे है से जाता है और और जो उपकड़न है उसमें आवाज है जैसे पंपिंग से वाला भी नाव होता है त उसमें अवाज रहता है त आवाज वाला नाव में जे है से हड़क जायेगी मछली तो पकड़ायेगा नहीं इसलिए ये लकड़ी का नाव हीं जे है से काफी कारगर है और मछली पकड़ने के लिए वो नाव हीं जे है से ठीक है और उसके बाद जे है से वैसे तो उपकरण है लेकिन मछली पकड़ने के लिए हम लोग जे है से वही नाव का उपयोग करते हैं वैसे भी हम लोग के यहाँ बाढ़ आता है त बाढ़ में भी हमलोग को जे है से नाव का हीं सहारा लेना पड़ता है वो सब मिला जुला करके वो लकड़ी का नाव हीं है जो सही है इसलिए मछली पकड़ने में हमलोग लकड़ी का नाव का हीं उपयोग करते हैं और वो हीं सक्सेसफुल है इसलिए जे है से उसमें कोई आवाज नहीं है चुपचाप आदमी गया नाव खेव करके और अपना जाल लगा दिया अ जाल लगाने के बाद फिर अपना रिटर्न आउट हो गया उसके बाद फिर जे है से दो घंटा हो चार घंटा हो पाँच घंटा हो उसके बाद आदमी जाता है नाव से हीं जाता है उसके बाद अपना जाल को उठाते हुए आता आ जाता है उसके बाद उसमें मछली फसती है लेकिन और जो उपकरण है उसमें अवाज है पंपिंग सेट वाला जैसे हुआ उसके बाद और भी तरह के हैं उपकरण है जो उसमें जे है से आवाज है आवाज बला में तो मछली नहीं पकड़ा पाएगी मछली सब जगह से अपना साइर थग लेती है तो उसमें मछली नहीं पकड़ा पाएगा इसलिए लकड़ी का नाव ही सही है और वो हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं और बाद में भी हम लोग जे है से इसी का इस्तेमाल करते हैं पोखर हो नदी हो उसमें भी मलाह मतलब मलाह सब को देखते हैं वो लकड़ी का नाव का ही उपयोग करते हैं उसके बाद जे है से हम लोग को उस पार भी जाना होता है तो लकड़ी का नाव का ही प्रयोग करते हैं आ हम लोग जाते हैं नदी में अगर जाते हैं देखते हैं तो मल्लाह सब का भी देखते हैं लकड़ी का नाव का ही उपयोग करता है और उसी से वो मछली मारता है इसीलिए लकड़ी का नाव ही मछली पकड़ने के लिए सही है उससे अच्छा और बेटर कुछ नहीं है यही हम आपको बताना चाहते हैं और बता रहे हैं लकड़ी से लकरी वाला नाव से अच्छा कुछ नही है